हमें खुले पानी में तैरने के लिए सबसे पहले बहुत सी सारी सावधानियों को बरतना पड़ता है तथा खुले पानी में तैरने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि किसी तालाब कुआँ नाला या नदी की गहराई कितनी है तभी हमें उसमें तैरना चाहिए और यदि गहराई ज़्यादा है यदि तालाब कुआँ और नदी की गहराई ज़्यादा है तो हमें अपने साथ ट्यूब बांध करके तैराकी करनी चाहिए और बड़े तालाब और पसंद वाली जगहों पर ये भी ध्यान रखना चाहिए जैसे हमें तैरते समय किसी नदी में तैरते समय तो उसमें क्या है कि बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं और फिसलन वाली जगह होती है तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा पैर कहीं फिसल नहीं जाए जिससे हमें गहरे तथा फिसलन वाली जगह पर हमें परेशानी हो और यदि तैरते समय हमारी गर्दन नीचे रहती है और हमारा जो सिर है किसी बड़े चट्टान से नहीं टकरा जाए जिससे टकराने से हम जोखिम हो जाते हैं और तथा मर भी सकते हैं इसलिए हमें बड़ी बड़ी चट्टानों और शैवाल तथा सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और हमें ये देखना पड़ता है कि नदी का जो जल प्रवाह है वह कितना है जिससे हम बह नहीं जाएं हमें हमेशा तैराकी ऐसे चीज में करनी चाहिए जिसमें जल स्थिर रहता हो और जिसकी गहराई कम हो और और जिसमें बड़े बड़े चट्टान शैवाल ये नही हों और हमें ऐसी चीज़ें को देख कर के तैराकी करनी जिससे हम सुरक्षित रह सकें और हमारा सिर भी सुरक्षित रह सके यदि किसी चट्टान से यदि किसी चट्टान से हमारा सिर टकरा जाए जिससे हमारा सिर फूट जाए जिससे हमारी मौत भी हो सकती ऐसी चीज़ों को देखते हुए हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी और यदि ज़्यादा गहराई है तो हमें टूब बांध करके गहराई में उतरना चाहिए जिससे हम तैराकी बढ़िया ढंग से कर सकें और तैराकी करने से हमारे शरीर को बहुत ही फायदा होता है हमारे शरीर के सारे अंग काम करते है जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य सब ठीक रहता है हमें हमेशा तैराकी करनी चाहिए